हेल्ल' मा बबेनिफ्राय मा बुंहरदों बबेनिफ्राय बबेनिफ्राय मा बुंहरदों सानदों मा खबर ओमफ्राय

नायाथ' सारो सारनानै बिदिनो हमलाबायो मोनो मोनो गावनि आनथा मोनलाबायो जेजों आरो एख'नबा हाब मोननायाथ' बिदिनो नाया नास्राय आरि मोनो सिंगि बायदिसिना ना मोनोलै औ आरो उफाय गैयालै लोगोफ्राबो फानहोवा फानो फाननोसो सारो हमो लोगोफोरनि थाफावनो माने एकदम फानथारनांगौ जायो फवाथ' दा साननानै लादो नै नास्राय फ्रा बिदिनो सल्लिस थाखा सत्थ'र थाखा आसि थाखा बेखौ फाननाय जायो आरो आसिथाखा फवायाव नास्रायफोरखौ आरो थेंगोनाफोरनिया आलादा बिदिनो बेबो एक्स' गाहाम गोग्लैयो फवायावनो थेंगोना जोङो दा बरथ'मान सानफ्रोमबोआनो होनजायो मानो होनबा बेखौनो खाथायनानै खरसा बरसा बरनो फाननानै दा बेखौ लोगोफ्रा नागारथारा आरो थांथारनांगौ जयै थांनानै मावहैथारनांगौ होननानै ज' ज' थांनानै मावहैयो औ जयैनो ग्रुप हिसाबै फानबाय ओमफ्राय गावबागाव फैसाफोरखौ रानबाय गावबागाव खरसा बायबाय बास बेल' जोंनिया जोङो दा हनै जोंनिनो बे खाथिखालायाव बेरेंसि दै दङ आरो लोगोसे ह' माबायावबो दं बिमा दै ओरै औगुरिजों थांग्रा दैआ लामाया बेथिं थांनानै बिमा दैआव सारलाबायहैयो ओमफ्राय मोनबाथाय बाहागो रानालासेनो थौ गेजेरावनो जा मोनो फाननोसै होननानै गेजेर गेजेर लाबोनानै फानफैनानै बिदिनो फैसा रानो हा हाब बिमा दैआव दा बे ना बेरेंगा होनोलै ना बेरेंगा गुफुर गुफुरा औ आरो माबाबो होनो बे नाया मोनसेया माबालै ना ना जावलाब बेखौबो मोनजोबो एफा एफा बेखौ एसे बेखौ एसे जमा खालामो